गोंयांत पळोवपा सारकें खुबश्यो गजाली आसात म्हणजे दर्या आसा कुळागरां आसात तुमकां खंय वचपाक जाय गोंयांत खुबश्या जाग्यांनी कुळागरां आसात पूण ज्यास्तशीं फोंड्यां सायडीक कुळागरां आसात पण तुमी आतां खंय रा तुमी आतां खंय आसात हां सो नॉर्थासून तुमकां सावथाक वचचें पडटलें सो तुमी कलांगुटसून पणजे येवन पणजेसून फोंड्यां वचूंक शकतात हय मेळटा थंय फार्म हावजीस पण आसा थंयसर तुमी जाय जाल्यार बूक करून ओवरनायट सुद्दां रावूंक शकतात फार्म हावजांत सगळें इन्क्लुडेड आसता तुमी थंय वचून फक्त एंट्री फी पे करपाची आनी तुमकां सगळें मेळटलें तूं तूं कितले वगत रावता पळय ताजेर डिपँड आसा पांचशासून सुरू जाता तें वन थावजंड फाय हंड्रेड मेरेन वता हय हय हय खुबशे खुबशे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आसात स्लायड्स हय स्लायड्स आसतली हॉर्स रायडींग आसतलें हील क्लायमींग आसतलें झीप लायन आसतली खुबशी गजाली आसा तशें थंय तुमकां पळोवपा सारकी खूब तरे तरेचीं झाडां आसतलीं माडयो आसतल्यो निरपणसाची झाडां आसतलीं आन आनी हय फळां आसतलीं खुबशीं ना ना तशें कांय ना ओके ओके